وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ و برکاتہ کاتہ جی تو آپ دوا کہیں نہیں لائی تو آپ نے پھر کہیں کس ڈاکٹر کو دکھایا کہیی چیک اپ ویکپ کرایا ہاں تو کیا ہوا تو آپ اچھے سے دکھائیے ہاں آپ میرے یہاں بے شک ضرور دکھائیے ہم چاہتے ہیں تو بخار میں چیک وغیرہ کرایا ہے کہ نہیں

تو پھر ٹھیک ہے تو آپ کرائیے کرائیے میرے میرا کلینک جو ہے گیارہ بارہ بجے کھلتا ہے آپ آ جائیے میرے کلینک پر اگر آپ کو کہیں شفا نہیں ہو رہا ہے بہت سے لوگ ہمارے پاس ٹھیک ہو گئے ہیں ہاں تو آپ میرے کلینک پر آ جائیے میرا کلینک یہیں اندھے کی چوکی پہ ہے اب پتا ہم بتا دے رہے ہیں کہ اندھے کی چوکی پہ شادان بھائی کی دکان ہے ادھر ہی ہے ہاں تو آپ چیک اپ کروائیے آپ کا بخار کا مسئلہ ہے آئیے میری کلینک پر ملیے آپ گیارہ بجے آئیے ہاں آئیے ان شاء اللہ ہمارے وہاں بہت اچھی دوا ملے گی ٹھیک ہے آئیے ٹھیک ہے وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ و برکاتہ